राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रबंधन और नेतृत्व करने के लिए हम को कभी कभी जा कर हमारा जो चिकित्सालय है और जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर मरीज़ों का ठीक से चिकित्सा होता है या नहीं होता है उनको ठीक से दवाई मिलती है या नहीं मिलती है वो सब देखना पड़ेगा पहले फिर जो सरकार लोगों जो बोलते हैं कि हम लोगों के लिए ये करते हैं और यहाँ पर इतना पैसा खर्चा करते हैं वो होता है या सिर्फ़ बातों में बोला जाता है ये सब देख कर हम को उसका काम कलर करना पड़ेगा जिस के लिए मरीज़ ठीक से इलाज कर पाएगा और आम आदमी ख़ुश रह पाएगा क्योंकि सरकार आम आदमी के पैसों से ही इतना सारा कर पाती हैं अगर वो सही से नहीं होगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा तो ओ सब के लिए हम को जैसे कि बीच बीच में जा कर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर देखना पड़ेगा और जो भी कुछ इधर उधर का काम होता है वो सब को हम को उसका जो भी व्यक्ति होगा उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये काम ठीक से नहीं हो रहा है यह कैसे ठीक हो पाएगा और कितने जल्द हो पाएगा वो सब बता कर उस काम को जल्दी से जल्द निपटाना पड़ेगा अगर ऐसे हम सब लोग मिल कर काम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति होगी और सब आम आदमी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे